जी हाँ लोगों को मध्य प्रदेश में स्वस्थ सेवा तक पहुंचने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि समय पर एम्बुलेंस ना मिलना समय पर उनका इलाज ना हो पाना इस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर पा करना पड़ता है और लोग कम पढ़े लिखे होते हैं अनपढ़ रहते हैं तो उनको स्वस्थ सेवाओं के बारे में जानकारी भी नहीं होती इसलिए वो स्वास्थ सेवाएं नहीं ले पाते जैसे कि कोरोना काल के टाइम पर भी लोगों ने कितनी मुसीबतें उठाई उसके लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी समय पर तो लोगों की मौत हो जाती थी लोगों का सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता इसलिए लोगों का कई कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हेल्थ के बारे में हेल्थ के बारे में मैं इतना कहूंगी सर कि मध्य प्रदेश में इतनी चुनौतियाँ हैं कि कम लोग कम हेल्थ कर्मचारियों की वजह से भी लोगों की जान जाती है जैसे कि डॉक्टर टाइम पर आएंगे जब तक मरीज आया पेसेंट आया हॉस्पिटल में तो बोलेंगे टाइम मेरा नहीं है किसी और दूसरे डॉक्टर का है तो समय पर नहीं उपस्थित हो पाते हॉस्पिटल में इसलिए भी पेसेंटों की मौत हो जाती है और उनको कई लोग ऐसे भी हैं एक्सीडेंट के बारे में तत्काल उनको तो अपनी मौत से लड़ना पड़ता है ताकि डॉक्टर लोगों को अपने समय पर लड़ते हैं ड्यूटी के समय पर से ही लड़ते हैं कि मेरा टाइम फिक्स हो गया मैं जाता हूं भले पेसेंट की मौत हो या बचे इसके लिए मेरे पास समय नहीं है तो इसको रेफर कर देते हैं अपने सी एच सी से पी एच सी से स्वास्थ केंद्र से अपने जिला चिकित्सालय और जिले से बाहर भी भेज भेजा जाता है और इसकी पता नहीं फिर इतना समय पेसेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान दायक होता है जैसे उसकी मौत भी हो सकती है इसके लिए ये चुनौतियों का सामना करना पड़ता है मध्य प्रदेश की विशेष चुनौतियाँ इस प्रकार से हैं